मडगांव पोंडा काणकोण कांदोळे वास्को वागातोर अंजुना अडपय असनोडा कोलवा बाणावली वारकां रुमडामोळ चावडी सादोळशें पैगिणी बेतोड्या उसगांव दिवचले पुणे मुंबय कोल्हापूर नागपूर हैदराबाद आंध्र प्रदेश बेंगलोर बेळगांव कारवार मेंगलोर कन्याकुमारी पोंडिचरी चेन्नय केरळा कोझीकोड कोची दिल्ली काश्मीर जम्मू आगरा नयडा उत्तर प्रदेश अयोध्या गुजरात गांधीनगर वडोदरा मध्य प्रदेश पॅरीस न्यूयॉर्क सिटी सिडनी बार्सिलोना लंडन रोम सॅन फ्रानसिस्को बँकॉक केप टाावन इस्तानबूल मेलबन हागकाँग काटमांडू प्राग वन्कुवर रियो दी जेनेरियो बर्लीन जेरुस्लाम मोंट्रियल एडीनबर्ग विनीस हनॉय एमस्टरडम सिंगापूर टोकियो फ्लोरन्स डबलीन मेक्सिको सिटी क्राको टोरंटो कायायरो बुडापेस्ट चिकागो हवाना मॅड्रीड म्युनिक एथिन्स न्यूऑरलिन्स विएना हुची मिन सिटी माराकेश सिवी लास वेगस पर्थ शांगाय लॉस एन्जलीस लिजबन स्टॉकहम क्वालालंपूर डेमस्कस सिएटल सेंट पिटर्सबर्ग डडेल्ली मॅस्को बिजींग हॅलीसिंकी कोलकता ऑकलड मनिला चयंग माय वारानसी यॉक हेमबर्ग ओक्साका सिटी गालवे सिएना वेलिंगटन सॉल टायपे ल्हानसा ब्लेड ओबारट जयपूर राजस्थान ब्रुसेल्स लापाज नेपल्स एडनबग रोम ढाक्का मोनाको वॉशिंगटन डीसी क्रायस्ट चर्च ग्लास्गो मस्काट पनामा सिटी सेनस बस्टियन बन सेनवान दुबय कबूल बात मकाव सोफिया होयान मार्सेल मॅनचेस्टर एनटिगा तलबीफ नैरोबी र्यागोन बुकारेस्ट

मेल कारकास सुवा तबलसी कंपला उजा लिविंगस्टॉन एलेगजड्रिया बेलफास्ट जेटा सेन सल्वादोर मिन्स मेका बाकू लहोर कायायन कराची अलमाटी मुंबासा मियमी बामाको गानड बिएरो अशगाबात